हैलो अंजी म्हाराज केह् हाल चाल ऐ सनाओ तुस अस आवा दियां तुस सनाओ इक्क एह् कन्नै आह्ले घर इन्ना कम्म लग्गे दा इन्ना शोर होआ दा केह् सनांऽ तुसें ई पूरी गली इंया शोर लाइयै रक्खे दा पैह्लें ते इंदा घर ब्याह् जुड़े दा हा ओल्लै बी रातीं रातीं तगर स्पीकर डीजे लाए दे होंदे हे इनें पूरा इन्ना शोर मचाए दा सोना जीना सारा किश मुश्कल करी ओड़दा इत्थें जेह्ड़ी मिट्टी उड्डी उड्डी आवा दी ते कन्नै आह्लें कम्म लाए दा कन्नै ई चंगा टाइलें दा कम्म ला दा टाईलां बड्ढा दे कम्म जेह्ड़ा लाए दा मिट्टी इन्नी उड्डा दी केह् सनांऽ तुसेंगी तंग आई गेदे अस बड़े म्हल्ला थोह्ड़े ना शिफ्ट करी सकदे हून में कक्ख निं आं केह् करना अपना कमरा बंद करियै सेई जाओ म्हल्लै लड़ाई थोह्ड़े ना करनी पंगा बनी जाह्गा बड्डा कन्नै इक्क नेईं रेही पानी अग्गें ते एह् बी मरहाजै मेरे दी बड़ी बनदी ओह्दे कन्नै उत्थें जाइयै केह् करना आपस च कोई रिश्ता थोह्ड़े ना बिगाड़ना पौंदा हून म्हल्लै च कम्म लग्गे दा आपूं गै सैह्न करना पौंदा सोने दी थोह्ड़ी दिक्कत होंदी थोह्ड़ा दिक्खी लैना पौंदा कदें कदें बर्दाश्त बी करी लैना पौंदा ते ओह् साढ़े घर कम्म लग्गग ते असें साढ़े घरा बी ते शोर आना ते जेल्लै भगवान बंदे गी गुंजाईश देग ते उसलै गै कम्म लगदा पैसे ते हैन चल थोह्ड़े ते रातीं मोए कन्नै कन्न खाई ओड़े इनें पूरी रातीं सबैह्रे शामीं त्रैंऽ टाैम कम्म लाए दा इन्ना नोट ऐ इंदे कोल केह् सनांऽ आं ठीक ऐ होर तूं सनांऽ जागत